तऽ तऽ ग्रामीण समुदायके यात्रा कोना हेतै तऽ एम्हर जे छै से सबसँ पहिने ग्रामीण स्तरपर जे छै ने गली कूची रोड मोहल्ला ई सब रिक्शा घोड़ा चलै अछि सब चीज के लिए जे छै से करै पड़तै बगलमे तिलेश्वर स्थान अछि हमरा गाँवेमे तऽ एहिके जे छै से सरकारके एहिपर ध्यान दै कए छै एकरा बढ़िआँ सँ हम तऽ ई कहब जे एकरा पर्यटन स्थल बना देथिन तऽ बहुत भीड़ भरक्का रहै छै ओहिठमा काँवरियो सब आइकाल्हि सावन मासमे पूरा भीड़ रहै छै लोकके दिक्कत होइत छै ग्रामीण स्तरसँ जतना होइ छै ओतना तऽ हमसब करियै रहल छियै ग्रामीणके हिसाबसँ मतलब सारा जे जितना भी भक्तगण आबै छथिन सब ओहिपर जे छै से किछु हुनका सबके सहयोग राशिसँ सब काज भए रहल छै तऽ ओ सब काज भए रहल छै तऽ पर्यटन स्थल अगर ओकरा बना देल जेतियै तऽ आओर नीक लागितियै तऽ हमर हिसाबसँ तऽ हेने ई छै हूने एकटा दोसर पञ्चायत गरबाइ छै कपिलेश्वर स्थान भेल ओकरो पर्यटक स्थल अगर बना देल जाय ई सब एकटा बाबाके नीक जगह छथिन तऽ ओहिठमा जे छै से ई भए जेतै सबसँ पहिने ई रोड सब जे छै ने एकरा सबके सुधारै पड़तै तबे ने यात्रा जे छै से आदमी रोडेपर ने गाड़ी घोड़ा ई सब जे चलतै तऽ पर्यटक स्थल बनाबै के हिसाबसँ ट्रांसपोर्टके सुविधा करै पड़तै रोडके सही करै पड़तै एने कोशी छै कोशीपर पुल तऽ बनिए रहल छै तऽ ई सब चीज भए जेतै तऽ फेर ग्रामीण स्तर सुधरि जेतै हमर सबहक